हाल फिलहालमे एकटा जे छै से हम बगलेके दोकानसँ चादर खरीदने रहहुँ जकर रङ्ग डिजाइन जे छै से हमरा बहुत सुन्दर लागल